हमरा लग तीनटा चारिटा मिथिला पेन्टिंग बनाबयके लेल किताब छै तऽ ओहिसँ हम अभ्यास करैत छी अखन हमरा बड्ड नीक लागैए मिथिला पेन्टिंग बनबयमे हमरा कोई चुनौतीपुर्ण छै जे पैसाके कारण दिक्कत होइ छै जे ओकर कलर पेन्टिंगसभ नहि खरीद पाबैतछियै ओकर जे जे चीजसभ अछि जे पेन्टिंग करयके कागज होइत छै कलर होइ छै ओसभ हमरा लग उपलब्ध नहि यऽ तऽ हम अभी पेन्सिलसँ कोशिश करैत छी पूरा बढ़िआँसँ सिखयके आ हम बढ़िआँसँ कऽ लैतछी पेन्टिंग कोशिश तऽ हम पूरा करब वएह पैसाके दिक्कतके कारण किछु सामान हमरा लग उपलब्ध नहिए लेकिन हम कोशिश करैत छी पूरा बनबयके आ बढ़िआँ बना लैत छी हम मिथिला पेन्टिंग